हाँ ब्लड है

यह सरकार का कोई ऐसा फंड है जो हम लोग को लाभ मिल पाए हम लोग ग्रामीण से बिलॉन्ग करते हैं सरकार का कोई अच्छा तो क्या सब है बताइए जो मैं करना मतलब जो जैसा का हाँ राश ठीक है हमें आयुष्मान भारत बनवाना है और यह राशन कार्ड भी बनवाना है ठीक है

बहुत सब है है लेकिन सब जगह ज़रूरी है कि बहुत भाग दौड़ यह वह लेकिन अभी हमको बनवाना है अब सबसे बड़ा यह है कि आयुष्मान भारत का ज़रूरी है आयुष्मान भारत के लिए क्या क्या देना पड़ेगा आपको प्रोसेसिंग थोड़ा बतलाइए क्या सब लेकर आना पड़ेगा ठीक है और उसके ठीक है हाँ और राशन कार्ड भी चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है और इसमें राशन कार्ड भी तो ज़रूरी है ठीक है है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके